हम वाईफाई और मोबाईल डेटा का उपयोग करते है हमे प्रतिदिन डेढ़ जी बी डेटा मिलता है इसका हम बहुत ही अच्छे से उपयोग कर लेते है नेट को चलाने में और कभी कभी यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है और वैसे यहाँ नेटवर्क ही प्रॉबलम नहीं है हमारे क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर एयरटेल जिओ का टावर लगाया गया है इसलिए यहाँ का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है